हाँ काफ़ी बार ऐसा हुआ है की हमको कानून की तरफ़ से या पुलिस की तरफ़ से वकील की तरफ़ से हाँ हमे परेशानी हुई है और हाँ एक दो बार मैंने भ्रष्टाचार का भी सामना किया था अब परेशानी मेरे साथ ये हुई थी के मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनवाना था तो मैंने वकील के पास इतने चक्कर निकाले इतने चक्कर निकाले बट उसने मुझे टाइम पर मेरे दस्तावेज़ बनाकर नहीं दिया तो और काफ़ी बार ऐसा भी हुआ था कि हाँ पंचायत और तहसील वाले के पास हम सील लगाने गए थे तब वो भी हुआ के वो लोग कभी छुट्टी पर थे और कभी वो अपने काम में व्यस्त थे तो मुझे वहाँ बहुत बार जाना पड़ा जिससे मेरे दस्तावेज़ों पर सील लग जाए उनकी ये काफ़ी बार मुझे परेशानी हुई और पुलिस का है तो एक बार मेरा कुछ गुम हो गया था फ़ोन वोन तो मैंने रिपोर्ट लिखवाई ती अब उसकी भी पूरी तरीके से जाँच पड़ताल नहीं की गई तो हाँ मुझे उनकी वजह से परेशानी हुई और भ्रष्टाचार का तो ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मुझे एक बार बोला गया अगर आपको ये काम समय पे करवाना है तो उसके लिए आपको हमको थोड़ा बहुत कुछ आपको पैसा देना ही पड़ेगा ये मेरे